जी नमस्ते

जी यहाँ पर मंदिर तो अच्छा है अच्छी सुविधाएँ हैं आप जो जो मंदिर घूमना चाहती हो जितने मंदिर घूमना चाहती हो आप पूछिए मैं बताऊँगी हाँ हाँ मैं घूमने के लिए अच्छा रहेगा मंदिर का दर्शन करने में भी अच्छा रहेगा अब जैसे आप घूमने आई हो जीवदानी माता का मंदिर है बंबादेवी माता का मंदिर है और कड़े देवी का माता का मंदिर है हाँ नहीं दिक्कत तो नहीं रहेगी घूमने टहलने में आप दर्शन करोगी तो अच्छा है रहने के लिए भी अच्छा है रहने धोने के लिए हाँ सब व्यवस सब व्यवस्था साथ में मिलेगी नहीं नहीं जाने आने के लिए दिक्कत कोई नहीं रहेगी खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी नहाने धोने की दिक्कत नहीं रहेगी फिर मंदिर के बाज़ू में एक होटल है जिसमें आप जोनाश्ता भी चाहती हो आपको मिलेगा खाने के जो आप चाहती हो वह भी मिलेगा वही कि आप दर्शन कर के उसके बाद अपन नाश्ता कर लीजिए खाने के जो मन है आप वह कर लीजिए उसके बाद ही सब सुविधाएँ आपको चाहिए ना घूमने टहलने के लिए आप बेफ़िक्र रहिए सब सुबधाएँ सही है एक मंदिर दो मंदिर तीन मंदिर जितना मन जितने मंदिर आप घूमना चाहती हो आप घूमिए घूम कर माता का दर्शन कर लीजिए उसके बाद हम बताएँगे आपको जो खाना है जो नाश्ता करना है आप कर लीजिएगा तो हम माता का दर्शन करने आई हो हाँ ठीक है अब दर्शन करने आई हो तो दर्शन कर के तब आप बताइएगा

जी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जी नमस